حکومت کی یہ اسکیمیں جیسے لیبر کارڈ ٹرین کے سفر میں بزرگوں کو ٹکٹ میں رعایت دی جاتی ہے پردھان منتری بیما یوجنا اٹل پینشن آواس یوجنا دھند جن دھن یوجنا مودرا یوجنا یہ ساری اسکیمیں کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں